आंनि मुङा रादाब ब्रह्म

सा सिङिमारि गामियाव थायो आंनि आफानि मुङा जहरलाल ब्रह्म आरो आंनि बिमानि मुङा लायसारि ब्रह्म जोंनि गामिया हखमा बिल पस्ट अफिस नि सिङाव गोग्लैयो आरो जोंनि गामिनि पुलिस स्टेसन आ सेरफांगुरि आरो आंनि जिल्लानि मुङा क'क्राझार आरो आंनि हादरसानि मुङा आसाम आरो आं सासे भारत हादरनि नोगोरारि आङो सिगाङाव आंनि ऐइस एस एल सि आनजाद जोबखांनायनि उनाव आङो क'क्राझार साइन्स कलेज आव आङो आंनि डिग्री सिम फरायनायखौ आङो फोजोबनानै लादोंमोन बेनि उनाव आङो आंनि बि एस सि कर्स खौ फोजोबखांनायनि उनाव आङो माखासे प्राइभेत फरायसालिफोराव फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावदोंमोन आरो बे समावनो आङो आर्त्स स्त्रिम आव पलितिकेल साइन्स आव आङो एम ए खौ फोजोबनानै लादोंमोन बेनि उनाव आङो दासिमबो प्राइभेत फरायसालियावनो फोरोंगिरि महरै हाबा मावगासिनो दं आंनि हुदा हुदाखौ आं फंनैसो बुंनोसै आंहा फरायनायजों फोरोंनायजों लोगोसे गेलेनायावबो आङो जोबोद इन्टारेस्त दं बेनिखायनो आङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायाखैब्लाबो आङो गामियारि एबा साखाथि फाखाथिफोराव फुटबल माखासे फुटबल क्लाब फोराव थांनानै फुटबल गेलेयो आरो फोथारफोराव माखासे रानिं फुं समाव बेबायदि हुदाखौ आङो खालामबाय थायो दा आङो फुंनि ब्रै बाजियाव सिखारनानै आङो दै गेलाससे लोंनानै आङो खाथि जोंनि गामिनि खाथि खाला ओनसोलफोराव थानाय फोथाराव थांनानै बे फोथारखौ खेबब्रै खारो आरो खारखांनायनि उनाव न'आव फैफिननानै आं माखासे देहायारि एक्सारसाइस खालामो बिनि उनाव आङो दुगैनानै आंनि फोरोंनायजों सोमोन्दो थानाय बिजाबफोरखौ आङो दान्दिसे सम नायो आरो बेनि अनगायैबो माखासे सल' सल'मा बिजाबफोरखौ आं फरायो बिनि उनाव आङो दुगैनानै फरायसालियाव फैयो आरो फरायसालिनिफ्राय फैखांनायनि उनाव आङो न'आव थांनानै माखासे न'नि खामानि मावो आरो न'नि खामानि मावखांनायनि उनाव आङो गामियारि साखाथि फाखाथिफोराव थानाय गामियारि गथ'साफोरखौ आङो तिउसन फोरोङो लोगोसे माखासे मोजां एदभायस होयो बेनि उनाव आङो फोरोंखांनानै आंनि माखासे कम्पितेतिभ एग्जाम नि थाखाय आङो माखासे बिजाबफोर फरायो बे बिजाबखौ फरायखांनायनि उनाव आङो ओंखाम जानानै दान्दिसे ससियेल मिडिया याव दान्दिसे समखौ होयो बेनि उनाव आङो जि आरो जिसे बाजि जानाय लोगो लोगो आङो उन्दुयो